आंनि उन्दै समनि जिथु लाइफनि जिथु आंनि थांनाय जे आंनि मावबोनाय आंनि मोनबोनाय बे उन्दै समनि घट'नाफोरा आस'ल'थे दा बे समाव गोसोखौ दुखुबो होयो आरो मालाबा मोजांबो मोनो आङो उन्दै समाव इस्कुलाव फरायनायाव खोब मोजां मोनसे आग्र' दंमोन आरो आं प्रथम बेत्साव माने आं फरायनायाव गासैनिबो माने बेत्स आं मोजांसिनमोन आरो फरायनायाबो खोब मोजांमोन नाथाय आं दुरभाग्य' आं फरायनो गोसो दंमोनब्लाबो आरो सिख्खाखौ आंनि जिब'नाव लानानै आं सासे गिदिर मानसि जागोन होननानै सानदोंमोनब्लाबो आंनि लाइफआव फरायनाय समाव जे सानसेखालि आंनि फोरोंगिरि हाइ स्कुलनि हेड सार बिथांजों एसे थरख' बिथरख' जानानै आंनि फरायनाय जिब'ना बेयावनो जोबदों नाथाय दा दिनै आं बुजिदों सिख्खा गैयाबा मानसिया बुहुमाव थांना थानो हाया अन्ध'खार बेखायनो आं खावलायो जे उन्दै समाव जों बुजियैआव जोंनि सिख्खा गुरुफोरखौ जों भुल बुजिनानै बायदिसिना साननानै जों हयथ' जोंनि सिख्खा जिब'नखौ जों धंस' खालामो बिदि खालामनाङा जोङो जोंनि देरसिन जोंनि हिख्खा गुरु जोंनि बिफा गुरु मात्रि गुरु बिफोरखौ जों बोसोनखौ मानिनानै जुदि जोङो फालियोबा जोंनि जिब'नाव जों बुहुथ मोजां खामानि मावनो हायो आरो बेखौ जुदि सोरबा जुदि सानदोंबा दा बे समाव उन्दै समाव बेखौ मालाबाबो खालामनाङा आं बेखौ खावलायो आरौ आं दिनै सिख्खा गैयैनि थाखायनो आंनि मावनो गोनां माखासे खामानिफोरखौ आं मावनो हायाखै थेवबो आं दिनैसिम गोसोआव दोङो आंनि हिख्खा गुरुदों थरख' बिथरख' खालामनानै बे समाव आं बुहुथ दिनै दुखि आरो दुखि अनुभब खालामदों आं जे आं बे समाव भुल खालामदोंमोन बे आंनि दिनैसिम आं गोसोआव दङ जे हिख्खा गुरुखौ अफ'मान खालामबा थरख' बिथरख' खालामोबा गावनि जिब'नाव बुहुथ खथि जायो होननानै आं बुजियो आरो